जी हाँ चाँद भी एक ग्रह है जहाँ एक तो चाँद हमें रोज़ रात को दिखता ही दिखता है और दिखने में भी बहुत अच्छा आकर्षक लगता है जो हमें भी आकर्ष करता है चारों तरफ चाँदनी फैलाए रहती है और अभी हमारे जो अपनी भारत सरकार है वह चाँद पर चंद्रयान भी भेजे हैं और कई बार भेज भी चुके थे इससे पहले इसमें जो इस बार भेजे हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ भेजा गया जो कि वहाँ जाकर के कुछ वहाँ की तस्वीरें भेजीं जो अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी रिपोर्ट हमारे इसरो को जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्हें मिलीं और हम लोग को भी बहुत इस चीज़ से हर्षित प्रफुल्लित और वह खुशी और खुशनुमा माहौल बन गया हम लोगों को पता कि हमारे भारत का पहला बार यहाँ से वे चाँद पर जो है चाँद मिसन को किये हमारी इसरो के तरफ से जो वैज्ञानिकों है उनकी तरफ से इतना मेहनत करने के बाद वहाँ चाँद पर जितने भी थे वहाँ ग्रह पर भेजा गया जो कि वहाँ से सारी पिक्चर रिपोर्ट वगैरह वहाँ की क्या स्थिति है वहाँ की क्या जो आबो हवा जैसे कि उसे हम कह सकते हैं कि क्या वहाँ की जो है सो जीवन शैली की गतिविधि है सब ये सब चीज़ों की जानकारी ली गई और जो अब उनके थ्रू हम लोग को भी बताया गया कि यहाँ यह सब चीज़ जो है वहाँ से हमारे जो जो भी यहाँ से यंत्र भेजे गये थे उनकी तरफ से जो है सो जानकारी दी गई वहाँ से कई तस्वीरें भी आई और हमारे पूरे देश में इस चीज़ के लिए पूरा खुशनुमा माहौल बन गया कि भारत ने ऐसा कर दिखा है तो चाँद पर जा करके फिर भविष्य में लगता है कि चाँद पर जीवन शैली भी चलेगी और और जो मानवीय व्यवस्था है वहाँ का क्या स्थिति है यह तो भविष्य पर निर्भर कर निर्भर है यह भविष्य में वहाँ पर जो है जो सो मानव रह सकते हैं वहाँ जो पृथ्वी की तरह वहाँ का क्या जीवन शैली चल सकता है आदमी जीवन यापन कर सकते हैं कई लोगों का कहना तो जो है कि चाँद पर बहुत से लोग ज़मीन ले चुके हैं वहाँ रहने की भी वह जो सारी व्यवस्था सब वैज्ञानिक हमारे वहाँ रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च से जब पता चल जाएगा तो हमें लगता है कि बहुत से लोग जैसे पृथ्वी पर हमारे यहाँ जीवन यापन करते है उस तरह से वहाँ भी हो सकता है कि जीवन यापन हो और ये भविष्य पर निर्भर है कि कब क्या किस तरह से वहाँ लोग अपना जीवन यापन करेंगे क्या वहाँ पानी है वहाँ ऑक्सीजन है जो कि एक जीवित व्यक्ति के लिए वहाँ रहने की जो भी सुख सुविधा होती है उसकी तहत क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जल और वायु ये दो चीज़ हर हाल में सबसे ज़्यादा तो वायु की ज़रूरत है ताकि वहाँ आदमी हवा के माध्यम से ही जीवित रहते है तो हवा वहाँ होना चाहिए वही वैज्ञानिक इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद जैसा लगेगा कि वहाँ मानवीय जीवन यापन की भी व्यवस्था की जाएगी और हमें तो लगता है कि जो बहुत जल्द ये सब सारी सुविधायें वहाँ उपलब्ध कराई जायेंगी इसमें हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से सक्रिय हैं और कार्यशील कार्यरत हैं और बिल्कुल जो सारी व्यवस्था मानवीय जिस तरह यहाँ मानव रह रहे हैं पृथ्वी पर उसी तरह चाँद पर भी

आदमी थोड़ा सा दिक्कत में भी अगर है मन थोड़ा सा बुझी हुई है तो चाँद को देखते ही चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाता है लगता है कि कुछ पल के लिए हमारे ग़म जो हमारे दुख दर्द वे थोड़ा सा कम हो गये हैं